मौसममे जे छै अपनेके नवम्बर महीना जे होइ छै ठण्डके शुरुआत ई जे छै अपनेके गाममे रहैवलाके लेल आओर हमरा लेल तऽ छेबे करै नीक लगभग लोकके ई नीक छै जे जे ओहि मौसममे अपनेके तरकारी वगैरह सबटा नया भेटै छै आओर जे खाइ छथि हुनका पचै छनि नवम्बरमे शुरुआत रहै छै बहुत जाड़ नहि रहै छै तैं गरमीसँ लोक उबरैत बरसातसँ उबरैत नवम्बरमे जे छै ठण्डाके मौसम जे छै ओ अपनेके स्वास्थ्यो लेल आओर सुतै लेल घूमै लेल ई सब चीज लेल जे छै नवम्बर बहुत बढ़िआँ लागै छै आओर जाड़ जे छै से बड़ नीक लागै छै हँ फेर बेसी जाड़ भऽ जाइ छै अति जाड़ तखने किछु कष्टदायक छै अन्यथा जे छै जाड़ मौसममे अपनेके कीड़ा मकोड़ा दुनिआँ जहान ई सब जे छै कोनो तरहक उपद्रव नहि छै गाममे आओर गाममे नीक लागै छै जे अपनेके जाड़ अहिना छै दस गोटा बैसल यऽ गपशप होइ छै अपनेके गाममे प्रथा छै जे जलावन लोक जलेलक आओर ओहिठाम दस गोटा बीस गोटा बैसकऽ ओकर आनन्द लैत छथि आओर आगि तपबामे नीको लागै छै आओर आनन्ददायक छै जखन लोक अपन अपन गरमा गेल गपशप एक सँ एक चलल घरके बात सँ लए कऽ दुनिआँ भरिके बात चलल लोकके समय कटबामे आओर खेबामे एहि सब चीज लेल आनन्ददायक छै स्वास्थ्यो लेल आनन्ददायक छै आओर कीड़ा मकोड़ा सँ बचबा लेल आनन्ददायक छै आओर कतौ घूमै फिरै लेल जाउ तहू लेल आनन्ददायक छै तैं हमरा ई जाड़ महीना जे छै से बहुत नीक लागैए आओर बहुत बढ़िआँ लागैए